میں جب بھی آس پاس کے قصبوں یا دیہاتوں میں جاتا ہوں تو زیادہ تر ذاتی یا گھریلو کاموں کے لیے جاتا ہوں جیسے کسی عزیز کی خیریت لینے شادی بیاہ یا کوئی تہوار منانے یا کبھی کبھار کھیت کھلیان یا زمین کا کام دیکھنے بازار کے لیے بھی کئی بار جانا پڑتا ہے چونکہ چھوٹے شہروں یا دیہاتوں میں کچھ خاص چیز سستی یا تازہ ملتی ہیں جیسے سبزیاں اناج یا دیسی گھی کبھی کسی بزرگ یا بابا جی سے دعا کرانے یا میلے ٹھیلوں کا حصہ بننے بھی چلا جاتا ہوں وہاں جا کر ایک الگ سکون محسوس ہوتا ہے کھلی فضا سیدھے سادھے لوگ اور وہ گاؤں کی خوشبو جو شہر میں نہیں ملتی